जय झूलेलाल हर हिकु जी ज़िंदगी में हिकु वक़्तु अहिड़ो ईंदो ई आहे की इंसान ॾाढो मुंझी पवंदो आहे की हुन खे छा करणु खपे ऐं शादीशुदा ज़िंगदीअ में त अहिड़ा उतार चढ़ाव ईंदा ई रहंदा आहिनि जॾहिं इंसान मुंझी वेंदो आहे अहिड़ो ई वक़्तु हिकु मुंहिंजी ज़िंदगीअ में बि आहियो हुओ मुंहिंजो मुंहिंजे घोठ सां ठहंदी थोरी घटि हुई त असां ॿिनी जे विच में अणबणति वधीक थींदा हुआ हिकु वक़्त त अहिड़ो अची वियो की असांजी अणबणति इन क़द्रु वधी वई की उहा ठहिण जो नालो ई न पई वठे त हीअं पियो लॻे की असां ॿिनी खे अलॻि थी वञण में ई भलाई आहे हुन वक़्तु मुंहिंजे पीउ मुंहिंजी एॾी मदद कई मुंहिंजे लाइ हुन एॾो सम्झायो मूंखे ज़िंदगीअ जे बारे में शादीशुदा ज़िंदगीअ जे उतार चढ़ावनि जे बारे में हिकु ज़ाल जे रोल जे बारे में मुंहिंजे घोठ खे हिकु घोठु थियण जे फ़र्ज़ जे बारे में विहारे करे सम्झायो ऐं असांजे ॿारनि जे लाइ बि असांखे सम्झायो त असांखे ईअं एहिसासु थियण लॻो की हा इहे ॻाल्हियूं त हलंदियूं ई रहंदियूं आहिनि ॻाल्हियुनि खे पकिड़े विहण सां त कुझु थियणो न आहे ज़िंदगी त ईअं ई हूंदी आहे त असां पोइ सम्झी वियासीं ऐं असांखे एहिसास थी वियो ऐं हाणे असांजी ज़िंदगी ॾाढी सुठी हली रही आहे ऐं उतार चढ़ाव त जीअं पहिरियों हुआ हाणे बि अहिड़ा ई आहिनि पर हाणे असां हिकु ॿिए खे नज़रअंदाज़ करणु सिखी विया आहियूं ॻाल्हियुनि खे उहो ई भलाई आहे सभिनीनि जी